म्हाका पेंटींग करपा येता पण पेंटींग हांव खूब पयलींच्यान तरी करना जेन्ना कोवीड महामारी चालू आशिल्ली तेन्ना सगळ्यांक वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें आमी घरान आशिल्लीं सो घरान आसा त्या काळान किदें करचें म्हणून हांवें बेश्टेच ब्रश घेवन म्हजे कडेन दोन तीन कॅनवास पडिल्ले आशिल्ले सो ते घेवन हांवें जेन्ना पेंटींग काडपाक ड्रॉ केलें किंवां पेंटींग करपाक ते ब्रश घेवन हांव पेंट करपा बसलें तेन्ना अचानक म्हजे कडेन कळ्ळें की म्हाका पेंटिंग करपाक येता सो तेन्नाच्यान हांव पेंट करपाक लागलें आनी पेंट करतगीच अशें दोन तीन अश्यो पेंटिंग्स हांवें करून वॉल हँंगिंग्स तयार करून लायल्या म्हज्या घरान तशें जेन्ना एकदा स्कुलान अशें पेंटींग करपाचें आशिल्लें एक टिचर बरें पेंटींग करता आमचें सो ताका हांवें बरें हॅल्प केलें एबस्ट्रेक्ट पेंटींग करपाक तशेंच आतां घरा कडेन नवो कॅनवास हाडला हांवें पेंटींग करपाचें आसा हांव कारण म्हाजी जी पयलींची जी पेंटींग केल्ली आसा ती सद्द्या ओल्ड जाल्या आनी फेड जाल्या कलर सामको तजो लायट जाला सो आतां एक नवी पेंटींग म्हाका करपाची आसा पण तशें पळोवपाचो जाल्यार हें हांव हॉबी शी करता आनी म्हाज्या घर आसा तें डेकोरेट करपा खातीर करता किंवां कोणाकूय गिफ्ट करपा खातीर करता पण तशें हांव बाबा असो व्हडलो पेंटर अशें न्ही की म्हगेल पेंटिंग्स हांवें खंय बाबा एगक्जिबिशनाक लायली किंवां ती एगक्जिबिशनाक लावन सिलेक्ट जाली किंवां खंय हांवें खंय एक कॉम्पिटिशन आसता स्पर्धा आसता थंय हांवें म्हगेलीं पेंटींग दिलां अशें हांवें केन्ना केलें ना पण पेंटींग हो म्हाजो छंद बेजिकली आनी तो नवोच तयार जाल्लो छंद आनी हांव तो फुडें व्हरपाक ट्राय करतां